हमारा वातावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है और नदियाँ सूख रही हो पेड़ पौधे कट रहे हैं और सब लोग घर बनवा रहे हैं और जैसे गोमती नदी सूख रही गंगा सूख रही है और हमारे प्रदूषण बहुत हो रहे हैं और प्लास्टिक वगैरह जलाए जा रहे हैं इसलिए हमारे मतलब प्रदूषित हो रहे हैं हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहे हैं जिससे हमारे फसल भी नुकसान होती है वातावरण से गंदे वातावरण से और हमारे जो ये धुंए होते हैं मतलब हमारे वातावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं और ये खाद सामग्री भी हमारे फसलों को खराब करती है जिससे हमारे वातावरण खराब हो जाते हैं